हमरासबके गाममे सिँचाइके सरकारके द्वारा कोनो समुचित व्यवस्था नहि कएल गेल अछि हमरासबके गाममे भगवाने भरोसे छै वर्षा भेलै तऽ खेत उपजलै नहि भेलै वर्षा तऽ सुखाड़ पड़ि गेलै हँ जे जे जिनकर जिनकर जमीन उँचगर जगहपर छनि ओसब जे छै ने अपन अपन बोरिङ्ग कराकऽ अपन अपन सिँचाइ करै छथि ओहिसँ ओ अपन उपजा करै छथि बाकी हमरासबके जे गरीब हमसब छिए ओ भगवाने भरोसेपर छिए कि हमरासबके सिँचाइके कोनो बढ़िआँ बेबस्था नहि छै एहि कारणे हमसब खेतिओ बुझिऔ जे भगवाने भरोसे करै छिए भगवान वर्षा देलक तऽ खेती भेल फसल भेल नहि वर्षा देलक तऽ फसल खतम भऽ गेल जे अहिओ बीचमे हमरासब सङ्गे ई घटना घटल हँ हमरसबके फसल अहिओ बीचमे समाप्त भऽ गेल मूँग लगेलहुँ मूँग नहि भेल धान लगेलहुँ धान नहि भेल सिँचाइके इएह हाल अइ हमरासबके कहुना कऽ कऽ जिवै छी